हैलो भा हरदासमल रेस्टोरेंट मां था ॻाल्हायो न हा ठीक आहे असां जो न ॾहनि साहड़िनि जो पाण में मिलणु आहे हिते त हुननि ॾहनि ॼणनि लाइ रसोईअ जो ऑर्डर ॾियणो आहे तव्हां खे त उन में असां खे हा मंझंदि जी रसोई आ भा हा हुन में आन असांखे खपनि कढ़ी चांवर पकोड़ा पकोड़ा हुजनि हर तरह जा बिहु जा पालक जा सना पकोड़ा ऐं मिर्चार्ई पकोड़ा मिर्चार्ई पकोड़ा हुजनि सुठा तीखा ठीक आहे न ऐ हुन में हिक बेसणु टिक्कीअ जी भाॼी पापड़ हुजनि पापड़ हुजनि असांजा सिंधी फेवरेट जंहिं में उन में तव्हां असां खे थूम जा ऐं मसाले जा भरयल सुठा मस्त पापड़ ॾिजो ऐं चटनी ऐं रायतो हुजे ॾहीअ वारो जंहिं में बूंदी रायतो हुजे सलादु मुरबो ऐं गुलाब ॼमूं ज़रूरु विझजो ठीक आहे न भा अच्छा हिन एड्रेस ते मोकिले छॾिजो एड्रेस आहे सिंधु यूथ सर्किल थर्ड फ्लोर डोली नाश्ते वारे जे पासे में नियर डोली नाश्ता हा ऐं स्टेशन रोड उल्हासनगर टियों